ना हमनायजों सोमोन्दो गोनां माखासे आबहावायारि एबा रैखाथिनि आयदाफोर जागायनाय सोमोन्दै जिंगासिदों बेफोर जादों ना हमनायाव दानि जुगाव दै धला एबा दैसाफोर बांसिनै गैला दैफोर दंबाबो नाफोर फैलिया आरो नाफोरा अनथाइ बाला एबा हाब्रुआव बांसिनै थायो बेबायदि नाफोर थानो थाखाय जायगा गैलिया दंग' एबा दैलाम बारिफोर बेफोरबायदि जायगाया खमसै दानि जुगाव आरो बेफोरो खम जानायनि थाखायनो नाफोरखौ हमनो मोनला नाफोरा खम जाबाय दैबाना जानाय समावल' नाफोरखौ एसे मोनो दैबाना जाफुनाय समावल' दै बानानि ना फैयो दै बानाजों फैनाय नाया जानो मोजां नङा गेब्लेयो एबा थाब थाबै सेवो मोजाङै गुरनानै जानाय बायदि जाया गुरनायखौ बायना लाबोनाय बायदि जाया नायाबो जानो गोथाव दै गुबुंले जानायनि जाहोनाव गोबां सोलायनाय नुनो मोन्दों न' बां एबा दैफोरा न' खाथि खाथि सेरावहाय दंग' दंलाफोर थायोब्ला बेयावहाय दैफोरा गुबुंले जायो आरो लेथ्रा जायो दाखोर दाला गारसोमनायजों दंग'फोराव प्लास्टिक एबा गाज्रि बेसाद सेवग्रा मुवा बेफोरखौ गारसोमनानै दोनहरोब्ला दैया गुबुंले जायो आरो लेथ्रा जायो मोजाङै बाहायनो मोना दैफोरा मोजां रोखोमै बोहैसारनो मोना बेबायदिनो दैफोरा गुबुंले जायो गोबां रोखोमनि दै गुबुंले जानायावबो सोलायनायफोरखौ नुनो मोनदों